हेलो हुँ अहाँके जुत्ता आओरके दोकान यऽ हमे लेबै जुत्ता हमरा आठ न नम्बरके जुत्ता होइ छै बढ़िआँवला दिअऽ ने ओरिजिनलके बाटावला जुत्ता नहि यऽ अहाँकेँ बाटा कम्पनीके हँ अथीवला छै ओ कपड़ावला जुत्ता ओ कि कहै छै बच्चे सभके जुत्ता राखै छिए अच्छा चारि नम्बरके जुत्ता छै चाइरो छै पाँचो छै अच्छा बढ़िआँ कोन होइ छै हमरा ओ जुत्ता दिअऽ ने महगा पड़लै तऽ कि हेतै मगर चीज तऽ बढ़िआँ भए जएतै हँ एना नहि हेते जे अथीवला लै लेतिए ओ कि कहै छै कमवला लै लेतिए ओ सस्ते ने हेतै आबै छिए जे आबै छिए अहाँ जे छै से अच्छा अच्छा जुत्ता जे छै से छाँटि छाँटिके राखबै तीन चारि जोड़ी दुइ आओर दुइ टा तीन गो बच्चा छै दुइ गो जे दुइ गो लड़का छै एगो लड़की छै ओकरो लै एगो हम अपना ले लेबै हँ हँ इएह आबै छिए कोन ठाम दोकान यऽ अपनेँके मेने रोडमे कै नम्बर गली छी सएह मेन रोडमे छै ठिके छै हँ एक दुइ गोरेके कहै छिए अड़ोसी पड़ोसीकेँ ओहोसभ जएतै सभकेँ कहलकै हमे जएबै तऽ कहलिए ठिके छै आबू

हँ

अच्छा चलू ठिके छै तऽ ठीक छै आबै छी